کھانا پکانا ایک فن ہے ایک آرٹ ہے اور ایک اہم کام ہے جس کو کرنے کے لیے دماغ اور جذبے کا ہونا ضروری ہے اور اس طرح کے کام میں غلطی ہو جاتی ہے اگرچہ میں کھانا پکانے میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں لیتا ہوں کیوںکہ میں خود ہاسٹل میں رہتا ہوں اور ہم لوگ ہم لوگوں کو ہاسٹل میں کھانا پکا ہوا ملتا مل جاتا ہے اور اسی لیے ہمیں کھانا پکانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ چھٹی کا دن ہوتا ہے اور ہم کو کچھ کھانے کا شوق ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ پکانے کا پلان کرتے ہیں اور ایسے حالات میں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں ایک بار ایسا ہی ہوا کہ ہمارے اسکول میں چھٹی تھی تو ہم نے قورمہ پکانے کا ارادہ کیا تو جب یہ پکوان پک کر تیار ہوا تو معلوم ہوا کہ اس میں نمک بہت زیادہ پڑ گیا ہے اور وہ لال مرچ زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سالن بےمزہ ہو گیا ہے اب ہم بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں اتنی محنت سے تیار کیا تھا لیکن وہ خراب ہو گیا ہے تو ہم بہت پریشان ہو گئے لیکن ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ اب ایک لیموں کاٹ لو اور تھوڑا سا آٹا گوندھ کر اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر سالن میں ڈال دو اور لیموں کاٹ کر اس میں ڈال دو نمک بھی ٹھیک ہو جائے گا اور مرچ بھی صحیح ہو جائے گا جب ہم نے اس طریقے پر عمل کیا تو یہ کامیاب رہا اور ہم بہت خوش ہوئے کہ ہمارا کھانا ہمارا کھانا اس لائق ہو گیا کہ ہم اس کو کھا سکیں پھر ہم نے خوب مزے لے لے کر اس کو کھایا تو دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے کہ ہم نے کچھ اختراعی تکنیک کو اختیار کرنا شروع ضروری ہوتا ہے اور ہاں میں مانتا ہوں کہ ہمیشہ بڑے پیمانے پر کھانا بنانے کے لیے اور زیادہ لووگں کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے ہمیشہ ماہر اور تجربہ کار باورچیوں کا سہارا لینا چاہیے کیوںکہ اس سے غلطیاں کم ہوتی ہے اور کھانا کامیابی سے تیار ہو جاتا ہے